मां बाज़ारि मां मुंहिंजे लाइ हैडफ़ोन वठी आयमि अठ ॾींहं त हैडफ़ोन जाम सुठा हलिया पर अठनि ॾींहंनि खां पोइ हिकु पासे जे कन मां आवाज़ु अचणु बंदि थी वियो चइनि ॾींहंनि खां पोइ ॿिए पासे जे कन में बि आवाज़ु अचणु बंदि थी वियो जाम ख़राबु निकिता हैडफ़ोन ऐं वायरूं बि टूटी पेयूं